मानइ लिअ कोइ भाषा हमरा मैथिली भाषा बहुत बढ़िआँ लागै अछि हम ओहि भाषाकेँ केँ बाजय चाहै छी हमरा मैथिली भाषा हमर केओ बड़ाइ करै छथि हमरा कोइ हमर भाषाके बड़ाइ करै छथि कोइ गलत नहि कहै छथि करै छथि हमरा हम हम किनकोसँ दूरहित नहि हुअ चाहैत छी अहाँ सभके लगमे हम चाहै छी जे मैथिली भाषाके खूब बढ़िआँसँ हमर बड़ाइ हुअए हम मैथिली भाषामे एतेक चाहै छी जे हँसी मजाक देख भास सभ चीजमे हम असक्छ रहय चाहै छी एहि सभके लिए अहाँ हमरा सुविधा दे स् दे सकै छी दे हम मैथिली बहुत बढ़िआँ हमरा सुन्दर लागै अछि मैथिलीके गीत मैथिली बजनाइ मैथिली हँसनाइ बजनाइ चलनाइ सभकिछु हमरा बढ़िआँ लागै अछि जखन हुनकर गीत शुरू होइ अछि मैथिली जखन रामके विवाह हुअ लगलनि तब मैथिली गा गीत हुअ लगलनि तखन बहुत सुन्दर लागल हमरा उएह मोन होइए जे ओहने हँसी लागए जनक जी जखनहि सीताजीके दान कयलनि कयलनि कयलनि अछि तखन बहुत विरोधसँ कानय लगलनि जनक जीके आँखिसँ आँसू आबय लगलनि तखन ज् सीताजी कहलखिन नहि इएह जगके व्यवहार अछि अहाँ कानू नहि इएह छिकै जग व्यवहार अहाँ सभके बेटी सासुर जाइत अछि अहाँ नहि एतेक कानू कननाइ अहाँके नहि खुशिअक बात छथि कहलनि उएह जे हमरा एगो बेटी अछि सीता ओहो सासुर चलि जाइ छथि हमे केना रहब अछि हम बेटी बिना रो रो कऽ तरसि रहल छी ई